हैलो परवल होटल मां तव्हांखे पिजा ऑडर कयो हुओ त मूंखे हुन सां ॿी शयूं बि घुराइणी हुयूं त उन सां तव्हां एड करी वठो दालि मखनी पनीर टिक्का डोसो त मैगी त मुंहिंजे घर महिमान बि आयल आहिनि ते इहे ई इहे शयूं तव्हां एड करे त तव्हां जल्दी सां जल्दी मोकिले सरियो छोजी मुंहिंजे ॿारनि खे बि इलाही भुखु लॻी आहे त महिमान बि अचण वारा आहिनि त तव्हां जल्दी सां जल्दी बुक करे वठो ऐं मोकली सरो